مجھے گانا گانا بہت پسند ہے میں گٹار بھی بجا لیتا ہوں اور میں گانا گانے سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں پہلے گانا دیکھتا ہوں کہ وہ کس رینج کا ہے کس ووکل کا ہے کتنا اوپر سر ہے کتنا نیچے ہے جیسے کہ اگر کوئی سیڈ سانگ ہے تو میں اس کے حساب سے اس کی تیاری کرتا ہوں یا کوئی پارٹی کا سانگ ہے تو میں اس کے حساب سے اس کی تیاری کرتا ہوں یا کوئی رومینٹک سانگ ہے تو میں اس کے حساب سے اس کی تیاری کرتا ہوں لیکن اس سب کے لیے سب سے پہلے مجھے اس کی لیرکس دیکھنی پڑتی ہے پھر اگر میں اسے گٹار پہ کور کر رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھے اس کے سارے کوڈس آنے چاہئیے اس کا اسٹرمنگ پیٹرن اور بھی بہت ساری چیز پھر سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے گانا گانے کے لیے وہ آپ کی آواز ہوتی ہے تو اگر مجھے کہیں جا کر پرفام کرنا ہوتا ہے تو میں اس سے تین چار دن پہلے کچھ ایسا بالکل نہیں کھاتا ہوں جس سے میری آواز بیٹھ جائے یا گانا گانے کے دوران میری آواز پھٹ جائے تو اس طریقے کی چیزیں مجھے کرنی ہوتی ہیں باقی گانا گانا میری دلچسپی ہے میری ہابی ہے اور میں گٹار کے ساتھ بھی تھوڑا بہت گانا گا لیتا ہوں اور میں نے اپنے آنے والے دنوں کے اندر بھی گٹار کے ساتھ بہت کچھ پرفام کرا ہے اور گانا گانا میرے لیے زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے